हम अपन रोजी रोटीके लेल हम अपन रोजी रोटीके लेल कर्मकाण्ड पुजा पाठ करय छी आओर पूजा पाठ करयके बाद जे मौका मिलैए तऽ किछु पढ़ैत छी आओर पुजा करयके बाद जे फ़ुरसत समय मिलयए तऽ किछु खेती करैत छी आओर मुख्य हमर रोजी रोटीके लेल काज हम पूजापाठ कर्मकाण्ड करैत छी आओर ई चयन करलहुँ हमरा पूजा पाठसँ बेसी लगाव रहऽ आओर एहि दुआरे हम ई चयन करलहुँ आओर हमरा पुजा पाठमे हमरा दिलचस्पी रहय एहि दुआरे हम पूजा पाठ चयन करलहुँ आओर पुजा पाठ करबय छी कर्मकाण्ड करबय छी पेशासँ हम पण्डित छी